ऑनलाय्न सल्ल्यान घेवपा खातीर आनी तशेंच कुकींग ऑनलायन करपा खातीर म्हाका इनटरनॅटाचो खूब व्हडलो संयोग जाला तंत्रज्ञानाचे क्षेत्रान ख खरीच व्हडली झेप घेतल्या म्हुणू येता कित्याक तर आतां तंत्रज्ञान वापरून दोतोर लेगीत तुमच्या पावला लागी पावला तुमकां दोतोराक सोदूंक वचपाची गरज ना वखदां खंय सोदूंक वचपाची गरज ना फारमास सुद्दां घरा घरा कडेन येवून पावल्या फक्त ऑनलायन एपाचेर तुमकां कितें ऑर्डर करपाक जाय तें घालपाचें तो डिलिवरी बॉय हाडून वखदां तुमच्या घरा पावयता इतलें सोपें जालां आनी हें सगळें जावपा खातीर जें तंत्रज्ञान क्षेत्राची गरज आसा तें दिसान दीस वाडत आसा तशेंच ऑनलायन आतां आमकां ऑनलायन जर कितेंय घेवपाक जाय फ फॉर एग्जापल कुर्ता घेवपाक जाय जाल्यार सुद्दां कितल्योश्योच साय्टस आसात ज्या साय्टी वयल्यान आमी हे प्रोडाक्ट्स घेवपाक शकता इतलें सोपें जाला म्हणजे मार्केटान वचपाची आतां गरजूच ना सगळें तुमी घरान बसून मॉबायलाचेर एका क्लिकाचेर करपाक शकता वखदां जालीं दोतोर जाले घरांतले कपडे घालपाचे जाले त्या भायर आतां जर म्हाका एका जाग्या वयल्यार दुसऱ्या जाग्याचेर वचपाक जाय पणजेच्यान

कुठ्ठाळे वचपाक जाय पुला म्हऱ्यान वचपाक जाय वास्को वचपाक जाय जाल्यार सुद्दां डायरॅक्ट एप वापरून हांव कॅब बूक करून ते जाग्याचेर पावपाक शकता इतलें सोंपें तंत्रगिज्ञाना खातीर आमकां सगळें आमच्या दारा लागीं येवन पावलां म्हणून ही झेप खरीच खूब गरजेची आशिल्ली आनी ह्या झेपे खातीर सगळी कामां आमची सुरळीत जाल्यात